हेलो नमस्कार मैं प्रकाश बेड़ा बोल रहा हूँ और मैंने मेरी कल दिल्ली से दुबई के लिए फ्लाइट है कल हमने शाम को एक केब बुक की है ऑलरेडी वन डे गो तो उसके लिए केब वाले से मेरी कॉलिंग हुई थी कि कल मेरी फ्लाइट है दिल्ली से लेकर दुबई तक तो क्या कल एबलेबल हो आप तो हमने उसने बोला कि हम एग्री है इस चीज के लिए कि हम कल समय पर पहुँच जाएंगे औ समय पर आपको पिकअप कर लेंगे और टाइम से पहले ही आपको छोड़ देंगे इसीलिए हमने उसको बताया कि यह समय है हमारा यह चीज़ है या नहीं है तो उसने बताया कि ये सारी बातें हम कल आएंगे तो हो जाएगी तो हमने यह चीज़ बता दी उसको हमने उसको ऑनलाइन पेमेंट भी पहले कर दिया और वह हमें टाइम पर लेने भी आ गया दूसरे दिन और हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुँच भी गए वहाँ से जाने के बाद में जब हमारी कैब वाले से मुलाक़ात हुई तो उसने बताया कि ये सारी चीज़ें एबलेबल है ऑलरेडी पहले से ही आप एक दिन पहले केब बुक कर सकते हो तो हमने यह चीज़ उसे कंसल्ट कि की ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं है तो सारी चीज़ें उसने खुल के बताई हमें तो हम भी उस चीज़ को लेकर एग्री थे और वह सारी चीज़ें हमने बता दी उसको तो हम भी हमारी गंतव्य स्थान पर पहुँच गए और हमारी फ्लाइट है जो टाइम पर भी आ गई हमारी सारी चेकिंग उकिंग सामान था वह चेकिंग हो गया उसके बाद में हम उस चीज़ को समझ गए कि एक दिन पहले हो सकता है आप पहले ऑनलाइन बुक करो तो भी हो सकता है बाद में करो तो भी हो सकता है लेकिन हमने एक दिन पहले की डिलीवरी जो हमारे केब वाला था उसने हमारे पास में अच्छी बात यह अच्छा सब व्यवहार था उसका अच्छी मुलाक़ात अच्छी मुलाक़ात हुई थी उससे तो हमारे गंतव्य स्थान पर हम पहुँच गए और कैब वाले को वहां से बरी किया